سینٹرل دہلی میں بہت اہم اہم تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر بہت اچھے اچھے مواقع ہیں اسکول ہیں کالجیز ہیں اور اسکولوں کی فیس بھی ٹھیک ہے اور لوگوں کی طرف سے وہاں پر بہت سارے کورسیز ہیں جن کو ترجیح جاتی ہے جیسے کہ سینٹ کولمبس اسکول ہے گرو کرشنن پبلک اسکول ہے ایم ایم آئی ایم ایس یونیورسٹی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی مہنگی ضرور ہیں لیکن جو ہے لوگوں کو اُن کالجوں میں بہت اچھی تربیت ملتی ہے بالکل پیشہ وارانہ تعلیم دی جاتی ہے تا کہ وہ جس فیلڈ میں جائیں پوری طریقے سے وہ اب کامیابی حاصل کریں اُس میں اور اچھی نوکریاں حاصل کریں بڑے لیول کے کام کریں تو یہ سب کورسیز ہیں جو کہ بچے کرتے ہیں اُن میں کورس ہیں کافی سارے لو لو ہو گیا اور اُس میں بہت سارے کورسیز ہیں